ہم شہری علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنے کے باوجود اب بھی گاؤں کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کیونکہ گاؤں کا جو ماحول ہے گاؤں کی جو فضا ہے وہ بالکل قدرتی اور نیچرلی فضا ہوتی ہے اور اس کا ماحول بہت ہی قدرتی ماحول ہوتا ہے بہر صورت گاؤں میں کی مٹی اور وہاں کی آب و ہوا وہاں کے پیداوار انسان کے صحت کے لیے کس حد تک مفید ہے اس سے اس سے کسی کو انکار نہیں یہ حقیقت ہے کہ گاؤں میں رہنے والے گاؤں میں بسنے والے اور وہاں کی خوراک کو استعمال کرنے والے جس طریقے سے ہر ڈائیورشن سے اور پریشانی سے بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں اس طریقے سے شہر والے نہیں ہو پاتے بہر صورت شہر میں ایک فیسلٹی ہوتی ہے مگر وہ جو قدرتی چیزیں گاؤں میں ہوتی ہیں وہ شہر میں موجود نہیں ہوتیں اس وجہ سے ہم چونکہ ہم قدرت کے ہیں اور قدرت کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے تو یہ قدرتی ماحول میں رہنے کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں